दा गोदोनि गेलेनाय गोदोनि गेलेनायावथ' बिराद रोखोमनि दंमोन ओमफ्राय दा गेलेनायजों जों गासिबो लोगो मोनलायो बिनिफ्राय गोरोबलायनानैबो थायो बिनिफ्राय गोरोबलायनानै थानानै बेनो साबसिन माबा ओमफ्राय जाय जाय गेलेया बिसोर ओंखारा बिसोर न'आव थानानै एसे देहाफ्राबो एसे माबा जायो ओमफ्राय दा गेलेबाय थाब्ला फिट आव थायो आरो बेनिफ्राय दा गोदोनि गेलेनाय खाबादि बिदिनो मारबल गावलायनाय बिनिफ्राय होसोलायनाय थाखुमालायनाय बेफोरखौ जों गोदो बिराद गेलेबोदों ओमफ्राय दा बेफोरखौ आवगायनो दावबायलांनो हायोबा मोजां आरोखि दा जों बेखौनो गेलेनानै दा एसे बयबो एसे रोंनानै दावखो दावखोलांगासिनो दा बेफोरबायदि खेलाखौ जों नांगौ गेलेबाय थानांगौ ओमफ्राय दा खौसे जानो थाखाय बेबादि खेलाया थानांगौ ओमफ्राय दा बर' हारिखौ लांखोनो बिदिनो बे बर'नि गेम्स आ गेलेनाया दावखोलांनांगौ ओमफ्राय दाथ' गोदान गोदान खेला ओंखारबाय फुटबल क्रिकेट माबा माबि दा बेफोरावबो बिराद गोरों गोरों जानानै दा दावखोलांबाय बर'नि मानसिफोराबो बिनिफ्राय दा फुटबल आबो मोनसे गोरोबलायनाय टिम क्रिकेट आबो गोरोबलायनाय टिम दा बेफोराव गेलेबा गोरोबलायनानै थायो मानसिफ्रा ओमफ्राय दा बेफोर गोरोबलायनानै थानायाव बिराद कमबिनेशन टिम नांथारगौ आरोना बुजिलायनाय गावजोंगाव बिनिफ्राय मोनथिलायनाय दा बेफोरखौ बुजिलायनाय दावखो बुजिनानै गेलेनो हाबासो बेफोरबादि खेलाखौ देरहायो आरोना फुटबल क्रिकेट फोरखौ ओमफ्राय दा आगोलनि गेलेनायफ्राथ' बिराद आलादामोन मारबल गावलायलायनाय काबादि ओमफ्राय बेफोरबादिखौनो दाबो नांगौ गेलेनांगौ बयहाबो ओमफ्राय काबादिफोराथ' बिराद कमबिनेशन टिम नांगौ गोरा गोरा टिम होमबासो जों देरहानो हायो बिनिफ्राय मारबल गावलायनाया मारबल गावलायनायानो मोजांथार गेम जाबाय दा मारबल थरसे लानानै बे मारबल खौ फोनांलायनाय बिराद सानैबो गेलेबासो बिराद मोजां जायो आरो बे खेलाया ओमफ्राय दा बेफोरखौ जों मारबल गावलायलायनाय बेफोरबादि खेलायाथ' दा गोमालांबाय बिनिफ्राय दा दा गोरोबलायनायाव बे टिम आनो बे मोनसे खेलायानो जाबाय आरोकि फुटबल क्रिकेट ओरैनो बेफोरबायदियाव बिराद गोरोबलायनाय दं बेनिफ्राय दा गिदिर गोलावजोंबो गोरोबलायनानै थायो जों बिदिनो आम्तिसुवाफोराव बिदिनो बल खेला होयो हौवाफोरनि ओमफ्राय हिन्जावफोरनि खाबादि खेला आमतिसुवायाव जों बोराइ सेंग्रा ज' गेलेयो ओमफ्राय मोजाङै मोजां माबालायो आम्तिसुवायावनो बोराय सेंग्रा जोलाय लायो होमबाबो जेबो दावराव दावसि जाया मोजां रोखोमै थायो मोजां रोखोमै गेलेयो बयबो गेलेनो गेलेनो हायो बेयाव आम्तिसुवासोनालाय ओमफ्राय दा हिन्जावफोरनाबो काबादि थायो हिन्जावफोराबो काबादि गेलेयो आम्तिसुवायाव बिसिनाबो बिराद मोजां गोरोबलायनाय जायो मोनसे खामानिनि थाखाय काबादिया हिन्जावफोरनि थाखाय